ہلو ہلو جی میں میں توصیف بات کر رہا ہوں ڈاکٹر عذرا نقوی صاحبہ سے بات ہو جائے گی کیا جی جی میں میں میں توصیف بات کر رہا ہوں میم اور مجھے یہ کہہ بتانا ہے کہ میں تھوڑا سا آج کل تھوڑا کمزوری محسوس کر رہا ہوں کئی دنوں سے پانچ چھ دن سے جب میں گھر گھر جاتا ہوں آفس سے تو مگر کچھ کرنے کا من نہیں ہوتا ہے جا کر کے لیٹ جاتا ہوں یہ ابھی فی الحال ہی ہوا ہے ایک ویک میں تو

جی جی جی میم جی میم بالکل جی جی جی بہت گلا خشک ہوتا ہے اور پیاس بھی بہت زیادہ لگتی ہے جی جی میٹھا کھانے سے تھوڑا سا مطلب سکون محسوس ہوتا ہے کبھی کبھی وہ کمزوری جو ہے ایک دم میٹھا کھا لیجئے اور پانی پی لیجئے تو ایسا محسوس ہوتا ہے تھوڑا تازگی سی آ گئی ہو ایسا اچھا چھا جی جی جی جی میم

جی میم جی بالکل اچھا آ نہیں بی پی تو ابھی تک تو نہیں چیک کیا ہے کبھی پہلے ایک ایک دو سال پہلے ایک بار چیک کیا تھا تو تو ابھی تک سے اچھا

جی میم جی جی میم تھینک یو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ سنڈے میں سنڈے میں کلینک آپ کی ٹائمنگ کیا ہے اوپن ہونے کی مطلب وہی جو نارمل ٹائمنگ ہے جی

جی جی میم تھینک یو میم تھینک یو تھینک یو میں آتا ہوں سنڈے کو تھینک یو